बिहार में शिक्षा व्यवस्था स्कूलों में बहुत ज़्यादा कमी है कमी है बिहार में शिक्षा व्यवस्था स्कूलों में ज़्यादा बच्चे और कम फंडिंग की समस्या है बिहार में बच्चा स्कूलों में बच्चा पढ़ने के लिए अधिक से अधिक संख्या में बच्चे लोग जाते हैं लेकिन स्कूलों में जगह का अभाव है टीचर का अभाव है बेंच टेबुल डैक्स की अभाव है स्कूल में रूम की समस्या है एक रूम में बच्चे चालीस से पचास बच्चे हैं वहाँ पर टीचर की कमी है टीचर सही से पढ़ाई नहीं पाते हैं एक ही टीचर कितने बच्चों को आवाज तक पहुँचावे टीचर लोग को भी समस्या है और बच्चे लोग स्कूल में अधिकतर हैं जब के के पाठक जी के द्वारा प्रतिशत बढ़ाने के लिए बात हुई तो बच्चे लोग अधिक से अधिक लोग जाते है पढ़ने के लिए लेकिन वहाँ टीचर के अभाव में बच्चे सही से पढ़ नहीं पाते हैं बैठने की जगह का कमी है बेंच टेबुल की जगह की कमी तो शिक्षा का जरूरत है शिक्षा की व्यवस्था है स्कूलों में बहुत सी शिक्षा की व्यवस्था है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा लोग जाते हैं लेकिन वहाँ टीचर का कमी है टीचर सही से पढ़ा नहीं पाते हैं बच्चे लोग बैठने की जगह नहीं है बच्चों को माता पिता परेशान है जहाँ बच्चे को विद्यालय भेजते हैं लेकिन बच्चे लोग विद्यालय में जाकर एक गैर मजरूवा जगह एक ही कमरा में पचास से साठ बैठ जाते हैं वो आपस में बातचीत होने लगता हैं जिसके कारण टीचर लोग पढ़ नहीं पाते हैं टीचर को कमी के कारण बच्चे लोग की संख्या कुछ कमी होकर क्लास बाय क्लास रूम बाय रूम तभी जाके बच्चे लोग को शिक्षा आगे मिल सकता है जब तक शिक्षा आगे के लिए प्राप्त करना है तो वहाँ पर स्कूल को को शिक्षा व्यवस्था वहाँ पर करना होगा शिक्षा व्यवस्था स्कूलों को देखरेख निगरानी बच्चे के माता पिता भी स्कूल को बच्चों को पहुँचाने की मदद करते हैं मदद करने के बाद बच्चों को पढ़ाई सही से नहीं हो पता है तो बच्चे को माता पिता को कष्ट होता है तो इसके लिए बिहार में शिक्षा व्यवस्था स्कूल में अभी भी बहुत कमी है जहाँ पढ़ने की व्यवस्था में में परेशान हो रहे हैं कुछ बच्चे लोग हैं वो पढ़ने के व्याकुल है कुछ बच्चे लोग हैं खेल खुद के व्याकुल है जहाँ टीचर का कमी है रूम का कमी है बैठने का बैंच टेबुल की कमी है वहाँ बच्चे लोग क्या कर पाएँगे वहाँ पर बच्चा लोग तो कुछ कर नहीं पाएँगे तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था स्कूलों में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं टीचर कम है तो सबसे पहले बच्चा तो जो आ रहा है जा रहा है उसको बैठने का व्यवस्था हो बच्चे को भोजन मिलता है भोजन मिलने के बाद पढ़ाई लिखाए खेलकूद के तरफ जाता है तो पढ़ क्या पाएगा अधिक टीचर लोगों से रंग बिरंगे का काम विभाग लेते हैं जिसके चलते बच्चे लोग को पढ़ाई सही से नहीं हो पता है कभी स्कूल को कहेंगे कीजिए वोटर लिस्ट में जाइए कभी स्कूल को कहेंगे राशन लेके आईए कभी कहेंगे जलावन लेकर आईए वहाँ टीचर लोग क्या पढ़ाएँगे बच्चे लोग तो स्कूल में बहुत ज़्यादा है ही लेकिन पढ़ने के लिए वहाँ तो टीचर कि व्यवस्था करना होगा टीचर की व्यवस्था आज टीचर रहेगा तभी ना पड़ेगा वहाँ रसोईया खाना बनाता है खाना बनाने के तरफ बयान में जो पोषक चाहिए वह पोषक नहीं मिलता है नहीं दिया जाता है टीचर लोग कुछ ऐसे होते हैं जो अपना गोलमाल के चक्कर में रह जाते हैं बच्चे को पोषक चीज मिल नहीं पता है जिसके कारण बच्चे वहाँ पर सही से भोजन भी नहीं कर पाते हैं पढ़ाई लिखाई नहीं हो पता है जिसके चलते कुछ ऐसे बच्चे लोग हैं जो घर से बिना खाना खाए वो भी बच्चे चले जाते हैं पता वहाँ चलता है सही भोजन नहीं मिलता है तो बच्चे लोगों साके भी आ जाते हैं तो बच्चे को माता पिता चले जाते हैं काम करने के लिए मजा अभी कि सीजन जैसे है आलू गन्ना है तो माता पिता तो सवेरे चले जाते हैं तो बच्चे लोग को भोजन का स्कूल के आशा स्कूल में सही से हो नहीं पता है बच्चे को पढ़ाई लिखाई सही से नहीं हो पता है जहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं हो पता है वहां टीचर का कमी है टीचर जब तक वहाँ पर नहीं समय से पढ़ाएँगे टीचर लोग समय से वहाँ पर नहीं रहेंगे तो वहाँ पर क्या हो सकता है बिहार में शिक्षा व्यवस्था स्कूल में बहुत ज़्यादा अधिक बच्चे हैं लेकिन वहाँ पर टीचर का कमी है टीचर का व्यवस्था होना चाहिए तभी जाके बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई करेगा तभी जाके बच्चे के माता पिता अपने गाँव में अपने घर पे बच्चे को पढ़ाने की शिक्षा भी माता पिता भी देते हैं समय से बच्चे के माता पिता अपने से स्कूल पहुँचाना भी पहुँचाने का काम भी करते हैं और समय पर छुट्टी होता है तो बच्चे को माता पिता अपने घर भी लाते हैं घर पे लाने के बाद बच्चे लोग थोड़ा बहुत खेलकूद कर लेते हैं फिर बच्चे के माता पिता ये चाहते हैं के बच्चे लोग अपने घर पे बैठ के सुबह शाम पड़े समय से स्कूल भी जाए और स्कूल से भी आगे तो बच्चे को माता पिता का इच्छा है लेकिन बच्चा जो पढ़ाई जो करेगा वहाँ तो ना सिर्फ बैठने का व्यवस्था है ना सही से भोजन का व्यवस्था है ना सही से कपड़ा लत्ता की व्यवस्था है सरकार तो अपना जनती तो चाह रही है लेकिन चाहने से सिर्फ न ना होगा कागजी पकड़ने से नहीं होगा जुनून धरती तो होना चाहिए जमीन स्कूल पर होना चाहिए जो बच्चों को शिक्षा के व्यवस्था हो बच्चे को पढ़ाई की ढंग से व्यवस्था हो रूम का व्यवस्था हो जगह का व्यवस्था हो बैठने की व्यवस्था हो तभी जाके बच्चे लोगों वहाँ पढ़ पाएगा जहाँ बच्चा लोग का व्यवस्था नहीं है वहाँ क्या पढ़ेंगे बच्चे के माता पिता तो चाहते हैं जब बच्चा बिहार में शिक्षा प्राप्त करेगा तब बच्चे लोग आगे भविष्य अपना तय करेंगे भविष्य तय करते हुए बच्चे आपस में माता पिता को भी सुख चैन का नींद देते हैं जहाँ हमारे माता पिता आपको समय से पढ़ाए हैं समय से हमरे ऊपर शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं तो अब माता पिता के लिए बच्चा जब अपना कोई भी काम करता है जब आमदनी होता है तो माता पिता को देखरेख करता है तो पता चलता है कि जहाँ बच्चा मेरा कुछ काम किया है बच्चा काम किया है अब अगला बच्चा भी है शिक्षा की व्यवस्था कुछ ऐसे बच्चे होते हैं अपने से शिक्षा की व्यवस्था के लिए लोग चाहते हैं कुछ ऐसे बच्चे चाहते हैं जो सरकार के निर्भर पर रहते हैं तो सरकार पर निर्भर भी रहते हैं भोजन के निर्भर पर रहते हैं तो बच्चा को खाना पीना का भी व्यवस्था हो पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था हो टीचर का व्यवस्था हो रहने का भी व्यवस्था हो आने जाने का सुविधा हो किसी तरह का परेशानी आने जाने में ना हो तभी जाके ये बच्चे को शिक्षा सही ढंग से प्राप्त कर सकते हैं बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्कूलों में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं ही

इसी तरह से बच्चे को वहाँ पढ़ने के लिए समय से जाना पड़ता है समय से आना पड़ता है बच्चे को घर पे समय से उठाना पड़ता है समय से तैयार करना पड़ता है बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है पढ़ने के लिए जब बच्चे लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ टीचर का अभाव है स्कूल में बैठने की की अभाव है क्लास में सीट बेंच की अभाव है बच्चे लोग तो क्लास में जाते ही पढ़ने के लिए लेकिन वहां टीचर का कमी टीचर वहाँ रहेगा तभी तो बच्चा ना पढ़ पाएगा बच्चे पहले हम लोगों को आगरा है कि एक यो भी फाउंडेशन हो कोई भी सरकारी विभाग हो फाउंडेशन आगरा का हो या जीविका दीदी हो जो भी हो लेकिन बच्चों को पढ़ने के लिए उत्तम व्यवस्था किया जाए उत्तम से उत्तम आगे की ओर शिक्षा दिया जाए कोई भी शिक्षा के लिए आगे आगे जानकारी दिया जाए जो बच्चे को पढ़ाई लिखाई समय से हो सके बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए पोषण की व्यवस्था हो सके बच्चे को लिए वह आने जाने की सुविधा हो सके बच्चे के लिए माता पिता जो अंगुली पकड़ के बच्चे को विद्यालय ले जाते हैं अंगुली पकड़ के सामने वापस बच्चों को घर लाते हैं तो बच्चे को माता पिता अपने घर पे पढ़ाई लिखाई के लिए कॉपी कलम किताब के लिए सारा व्यवस्था करवाते हैं और करते हैं जब तक बच्चों के माता पिता सोचते हैं हमारे बच्चा आगे कुछ कर नहीं ले पढ़ नहीं ले तब तक हम अपने वस्त्र को बेचना पड़ जाए मंजूर है जमीन बेचना पड़ जाए मंजूर लेकिन अपने बच्चों को हम शिक्षा दिला के रहेंगे अपने बच्चों को शिक्षा तक पहुँचा के रहेंगे जब तक शिक्षा लेने के लिए स्कूल सरकार की सुविधा से नहीं हो सकता हैं हम लोग अपना प्राइवेट से भी व्यवस्था करके बच्चे लोग को पढ़ाएँगे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था स्कूलों में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं लेकिन टीचर का कमी के कारण बच्चे का पढ़ाई लिखाई का संकट अभी तक होते आ रहा है इसीलिए हम चाहते हैं ये जीविका दीदी हो आशा दीदी हो या आगा खा के लोग हो जो भी संगठन हो जो भी हमारे समुदाय के व्यक्ति हो ये आगे तक पहुँचावे हमारे बच्चे को हमारे समाज को हमारे पंचायत को शिक्षा प्राप्त करने के लिए योगदान दें योगदान देने के बाद हमारे जिला को नाम रोशन करें हमारे स्टेट को नाम रोशन करें हमारे बच्चे लोग भारत का नाम रोशन करें बच्चे लोग पढ़ते हैं टीचर लोग टीचर टीचर ही रहते हैं आप बच्चे तो कुछ से कुछ हो जाते हैं लगता है कि बच्चे आज टीचर है लेकिन देखो उनका गुरु टीचर है बच्चे हमारे जिलाधिकारी हैं बच्चे हमारे एस डी ओ है हमारे बिजली विभाग के एस डी ओ है वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं हमारे भारत सदस्य है बहुत तरह के इकट्ठा है लेकिन बच्चे को माता पिता पढ़ाने के लिए बहुत सा इच्छुक में है लेकिन बिहार में शिक्षा व्यवस्था के स्कूल में कमी के कारण बच्चे लोग दूर जाते हैं बच्चे दुरुस्त के कारण बच्चा लोग समय पर जाना नहीं चाहता है स्कूल भी नजदीक में खोला जाए इस विद्यालय को पढ़ने के लिए रखरखाव की व्यवस्था किया जाए वहां कुर्सी टेबल बैठने की टीचर लोगों का व्यवस्था किया जाए बच्चे लोगों को भी व्यवस्था किया जाए वहाँ जब हट कि व्यवस्था किया आज तक कोई भी टीचर का अभाव के कारण जहाँ पाँच टीचर का जरूरत है वहाँ दो टीचर हैं जहाँ दस टीचर की जरूरत है वहाँ चार टीचर हैं जहाँ एक सौ बच्चे हैं डेढ़ सौ बच्चे हैं वहाँ पर चार से पाँच टीचर रखकर क्या कर पाएँगे को बच्चा को पढ़ा नहीं पाते हैं इसलिए टीचर लोग भी बचते हैं बच्चा लोग खेलते हैं कूदता है रूम में समय पास करना है समय पास होता है हम चाहेंगे अगला विभाग से बिहार में शिक्षा व्यवस्था स्कूलों में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो और टीचर को व्यवस्था किया जाए है बच्चे लोग को पढ़ाया जाए बच्चे लोग को समय से उच्चतम जहाँ तक पढ़ाई हो वहाँ की व्यवस्था किया जाए इसीलिए हम यहाँ तक बात को रखते हैं जय हिन्द जय भारत